हलो सर वो मैम वो क्या कहते हैं हमने टिकट कटाया था हम को जाना था लखनऊ मैम तो पैसे तो कट गए टिकट मिले नहीं और वो बोल रहे चेक करा रहे बार बार जाके आपको तो तो टिकट तो नहीं वो कह रहे नहीं पहले से नहीं कटे हैं टिकट नहीं दिए हैं वहाँ पे भी बैलेंस तो कट गया है और बस वापस केलेंडर जो बस नंबर ये ये है नंबर नम् फलाने फलाने बस नंबर है आपको नंबर बताते हैं वहाँ का केलेंडर जो है वो टिकट काटने में बेवकूफ़ी कर रहा है और काफ़ी आपके बस में सुविधा नहीं है बैठने की ना सीट सही है ना कुछ है बताइए अब वो टिकट काट नहीं रहा पैसा ले लिया टिकट दिया नहीं ऐसा नहीं जो हो ही नहीं रहा काम बैलेन्स कट जा रहा है तो टिकट कहाँ मिलेगा टिकट कह रहा अब मैम बताइए कैसे होगा हमारा ये एक टिकट खो जाए इसका मतलब सीट ही नहीं मिलेगी खो जाएगा गिर जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो उसके मतलब सीट ही नहीं मिलेगी इसकी मतलब टिकट ही नहीं लिए हम आप चेक करिए वहाँ पे

तो हमको फ़िर से दूसरा टिकट कटाना पड़ेगा कुछ नहीं मैसेज किया गया कुछ नहीं माँगा गया हमसे टिकट कुछ नहीं माँगा गया अब इतना तो है ही है आप आपका कंडक्टर कुछ नहीं माँगा उतर गया कोई चल के उतरा हो गिर गया हो कहीं टिकट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बैठने ना पाए वो ना सीट है यहाँ पे बैठने के लिए समय से

हम डबल पैसे हम डबल पैसे देंगे नहीं पैसे कटाए हमने तो जाएंगे ही पैसे कटाए तो जाएंगे क्यों नहीं बैठने की सुविधा नहीं है खड़े खड़े ले जाते हैं पैसा देते हैं तब भी